हैलो हैलो हंजी हंजी बिल्कुल में चेता ऐ हंजी नेई नेई बिल्कुल बी नेई बिल बनानी हां बिल ठीक ऐ मेरा जेहड़ा सारे कोला शैल ऐ तुस पूरे साम्बा च कुदे बी दिक्खी लैओ साम्बे च सारे कोला बेस्ट शाॅप ऐ ते सानू इत्थे दे

जिन्ना होई सकदा उन्ना घट्ट करियै लाए दा रेट इन्नी टेशंन है नी एहदे च कोई बी तुस बाहर पता करी सकदे हो जिन्ना में करी सकदी इन्ना में कीता हून क्बालिटी उपर एह् डिपेंड करदा ना हंजी ओह् नेई हो सकदा ना इन्ना घट्ट नेई होई सकदा इक बारी हंजी कोशिश करनी ऐ बिल्कुल लेकिन हो नेई सकदा ऐ एह् साम्बे दी सारे कोला बेस्ट शाॅप ऐ तुसे कुते बी पता करी लो जाइयै ना थुहानू क्वालिटी च कोई फर्क मिलना ना कोई रैट च ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ